आं हॅलो पवन हांव तुजी हिंदी टीचर उलयतां हय गूड आफ्टर्नून तुजी पर्फोर्मन्स हिंदी सब्जटाक खूब कमी आसा दुसरे सब्जक्ट तुजे पर्फोर्मन्स बरी आसा सो आतां तूं जर हिंदीन पर्फोरमन्स तुजी वाडयना जाल्यार तूं एक तर फेल जातलो आनी इयर रीपीट करचें पडटलें त्या खातीर म्हाका दिसता तुयेन एक्ट्रा क्लासीस घेवच्यो पडटल्यो ऑके त्या खातीर म्हाका दिसता पयलीं हांव तुज्या पेरन्टसां कडेन उलयतां सो देट तूं एक्ट्रा क्लासीस केन्ना घेवंक शकता तुजो पफोर्मन्स इंप्रूव कसो करूंक शकता तेंच्या वांगडा उलोवंक शकतलें हांव होय होय त्यात खातीर त्यो एक्ट्रा क्लासीस सो तूं तुज्या पेरेन्टसांक जर फाल्यां बीन घेवन येता स्कुलाक जाल्यार हांव तेंचे कडेन उलयतां ऑके नॅक्सट व्हीक जाल्यार नॅक्सट व्हीक मेळया बट तुका व्याकरण आनी सगळे जी ग्रॅमर आसा तो शिकोवपाक हांव दुसरी टिचर अपाॅयन्ट करतलें होय सो हें रेगुलर क्लासीस प्सल एक्ट्रा क्लासीस करून तुजें मार्कस वाडोवपाचे ना क्लासीस जर रेगुलर क्लासीस जावन मागीर सांजच्यो आसतल्यो तूं टूशनांक बीन वता ऑके सो बरें जातलें हिंदीक एकूत तुका एफर्टस घालचे पडटले ऑके ऑके ऑके